हेलौ औ नै ओरैनो दङ अबाव अबेहाय अबे दैयाव ए दै रान्दों नामा नों लाइयो ए थांजागोन दे लायजागोन नाखौसो मोनगोनना मोनलाथाय मैयानो रान्दोंबालाय दाखि ना थावबावगोन बियो गोदोसो जि ना थायोमोन दा गैलानो खोमा मानसिफ्रा लायजोबबाय दां औ दरसिसि नो इसे मोनाबाथाय गिनांगौ नै मोनासैबो ओमफ्राय नाखौबा मोनगोनना मोनाथाय दा ना मोनाबा ओरैनो थांनाय फैनोबो गिगोन जोङो सानैजों औ गियो नाया थागोनदां थानायालाय होम्बाबो सिगांनि बायदि मोननाय नंला आरो नाखौ सिगां जि मोनोमोनना ना इसे दै रानबानो दाथ' आजां गाजां बयबो दैयावनोसै नाजोंनोसै ना नाल' नाल' लाइयो सानफ्रामबो दाथ' दै रानबावनाय गामिना सेस बावनो दंहैजोबखायो खोमा होम्बा जोंहासो गिला बायनानै थालाबायो मालाय दा मोनबोसिगोन बे ओमफ्राय जोंहा लायोना मायो औ नायासो मोनगोनना मोना सान्दों आङो दाना बारा माबालाब्रा नायाबो इसे दै गोथौ गोथौआवसो थासै सारनोसो हानांगौमोन गोदोसो जानला मोनलायाव मोनोमोन ना नायसै मा मा लागोन नोंलाय दे होम्बा आं ना लाग्रा लांनोसै औ दे फैदो